हेल' औ आं बिन'दलै आं ओ एसे गोब्राब लोमजानायाव दङ सानथाम सानब्रै जाबाय मुलि जाब्लाबो जेबो आराम मोनाखै बिजि थुजानाय जायाखै

गगा गुजुनाय दङ आरो फारसेथिं ओंखामबो जानो हाया गोखा मोनो दा बिजि थुजायो ना सेलिन लाजायो एसे नायफैजानो लुबैगासिनो दङ सम लानानै फैदो नायफैदो ट्रिटमेन्ट खालामफैदो

औ बे ब्लाड टेस्ट खालामग्राखौबो लाबोफादो औ ब्लाड टेस्ट खालामग्रा किट दङब्ला लाबोफादो एसे नायनानै ओ लानाया मोजां मा बेब'स्था दङ उम

सानसेयाव खेबनैगाहाम लोमजाखाङो गारामा रानो गुसथि गोरान जायो औ बबेया मा नांगौ मा नाङा बेखौ नायफैदो ट्रिटमेन्ट खालामफैदो जानो लोंनो थावा मोनो गोखा मोनो मोनामनाय मोनो ओम औ औ दे आं दरज' लागोन दे औ औ दे